हा मां अक्सर मुंहिंजी कॉलेज जी लाइब्रेरी ऐं जूनागढ़ जी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में अक्सर विहंदी रहंदी आहियां मूंखे पढ़णु ॾाढो वणंदो आहे मां वधि में वधि साहित्य जी किताबूं पढ़ंदी आहियां जंहिं में मूंखे घणो सिखणु मिलंदो आहे ऐं मूंखे अलॻि अलॻि भाषाउनि जी किताबूं पढ़ण बि वणंदियूं आहिनि जीअं त गुजराती अंग्रेजी हिंदी पंजाबी ऐं सिंधी वग़ैरह किताबूं मां पढ़ंदी रहंदी आहियां लाइब्रेरीअ में वञी मूंखे राजनिती भुॻोड़ इतिहास ते बि किताबूं पढ़ण वणंदियूं आहिनि ऐं मुंहिंजे घर में बि काफ़ी किताबूं आहिनि हुन में वधीक किताबूं धार्मिक ऐं इतिहास जियूं आहिनि छो कर त मूंखे इतिहास ऐं धर्म विषय ॼाणण वधि वणंदो आहे ऐं हाली त मुंहिंजे घर में सिर्फ़ु पंजाह किताब आहिनि पर मां चाहियां थी त आगामी जीवन में मुंहिंजे घर में वधि में वधि किताब हुजनि ऐं मां इहो बि चाहियां थी त सभिनी खे किताब पढ़ण जो शौक़ु हुजणु खपे छो त हिन ज़माने में किताब जहिड़ो कहिड़ो ॿियों न थी सघंदो आहे किताब मां पाण खे घणो कुझु ॼाणण समुझणु मिलंदो आहे त किताबु हमेशह पढ़णु खपे ऐं लाइब्रेरी बि ज़रूरु सभिनी में सिटियुनि में हुजणु खपे